ہمارے سولر سسٹم میں بہت سارے گرہ ہیں گرہیں اور ایک گرہ ایسا ہے جس پر لوگ رہتے ہیں اور اس میں ابھی تک یہی ہوا ہے کہ ایک ہی گرہ پر لوگ رہتے ہیں لیکن اس سے الگ بھی آٹھ گرہ جن پر کوئی نہیں رہتا اور ان پر کوئی رہ بھی نہیں سکتا مجھے ان میں سے ایک ہے بہت پسند ہے اس کا نام ہے چاند چاند ہمیں رات میں روشنی دیتا ہے اور بہت دیکھنے بھی میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اس کے ساتھ جو ستارہ ہوتا ہے مجھے وہ بھی کافی پسند ہے کیوں کہ وہ بہت زیادہ چمکتا ہے اور چمکتا ہوا وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے